آج کل ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ آج دنیا میں بہت عروج پر ہے اور ٹیکنالوجی ایک سے ایک نئی ٹیکنالوجی ایجاد کی جا رہی ہے اور ایک سے ایک واہن ایجاد کیے جا رہے ہیں آج کل عوام میں ٹیکنالوجی اتنی یوز ہو رہی ہے جیسے ٹیلی ویژن موبائل فونس کمپیوٹرس اور ایسے کئی واہن ہیں چیزیں ہیں ٹیکنالوجی استعمال کری ہے ٹیکنالوجی میں لوگ اتنے مصروف ہو گئے ہیں جس میں اپنی مادری زبان بھول جا رہے ہیں اور انگلش کو زیادہ استعمال کر رہے ہیں ہو سکے تو اپنی مادری زبان بھی استعمال کریئے انگلش زیادہ استعمال کی جا رہی ہے جیسے فائیو جی آ رہا ہے اور اور ٹیکنالوجی عروج پہ آتی جا رہی ہے جے اور گھر گھروں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے جیسے اور اور گھر کے گھریلو کاموں کے لیے باہر کی چیزوں کے لیے آفیسیز کے لیے اسکولس کے لیے اور کئی چیزوں کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے آج کل کی عوام میں ٹیکنالوجی کے بغیر نہیں دے سکتے اور اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اچھی انگلش بول رہے ہیں اور اچھا عروج پہ آ رہے ہیں جس کی وجہ سے انگلش زیادہ بولی جا رہی ہے اور اپنی مادری زبان سے محروم ہوتے جا رہے ہیں